हलो तव्हां पहेल डेकोरेशन मां था गाल्हायो हलो तव्हां पहेल डेकोरेशन मां था गाल्हायो तव्हां डेकोरेशन जो कमु कंदा आहियो न उहो मुंहिंजी फ्रेंड कुझु टाइम अॻ तव्हांखां करायो हुयंई उनजी धीअ जो बर्डे पार्टी हुई त मूं त मां बि वई हुयसि त मूंखे बि ॾाढो वणियो हुयो कमु त हाणे वेझण ई ॾह पंद्रहंनि ॾह ॾींहनि खां पोइ कुझु मुंहिंजी गुड़िया जो बर्डे आहे त मां चाहियां थी की तव्हांखां डेकोरेशन कराया हाणे टियो जी जी भूमिका टेरेस ते सही रहंदो न हा मां सोचा थी टेरेस ते ई कराया सही रहंदो न

जी जी

जी जी बजेट जो एपरोक्स फिफ्टी थाउसंड वेंदो

जी जी हा जी भले ठीकु जी जी जी जी हा हा जी न न ठीकु आहे न मां एतिरो सोचियो मां चयो एतिरे में थी वेंदो ठीकु आहे पैसनि जो कोई इशू न आहे वधाइ छॾदासीं हू त ठीकु आहे त तव्हांजी एड्रेस सेन्ड करे छॾिजो पोइ मां हिक दफ़ो अची करे रुबरू कुझु तव्हां वटि फ़ोटोस वगै़रह अलॻि बि हूंदा न निकतल पोइ जी जी ठीकु आहे बसि हा ठीकु आहे थेंंक्यू हा हा ठीकु आहे जय झुलेलाल